मां बस में सफ़रु कयो त मूंखे त ॾाढो नैगेटिव मिलियो रिस्पॉन्स ऐं हुनमें छा आहे कि बस में खिड़कियूं बि कोनि हुयूं ऐं ॿियों स्टोरेज जो जॻह हूंदी आहे मथे सामान रखण जो उहा बि न हुओ त सभु माण्हू ईअं सीटियुनि जे पासे में ई सामान रखी करे वेठा हुआ त ॾाढी ऐं ॿियों डीजल सां हले पई त हुन जा धुआ बि लॻनि पिया अंदरु ऐं ॾाढी दिक़त वरी ॻाल्हि आहे हिते मां आगरे खां हितां दिल्ली खां आगरे ताईं वियोसि त ॾाढी दिक़त थी बस ॾाढी ख़राबु हुई